हैलो अंजी तुस कु'न बोल्ला दे अच्छा अच्छा तुस लेडीज़ सूट बी बनांदे होंदे एह् तुसें केह् रेट रक्खे दा लेडीज़ सूट दा अच्छा सिंपल आह्ले दा ते लाईनिंग आह्ले दा ते जेह्का मर्ज़ी डिजाईन दस्सो ते तुस बनाई लैंदे एह् ठीक ऐ फिर एह् ठीक ठीक